हैल्लो नमस्ते बस ठीक तुस सनाओ थुआढ़ा केह् हाल ऐ अच्छा हां हट्टी गै न और हां सारा डिस्पोजल ऐ केह् केह् चाहिदा तुसें हां ओ हां ओ ठीक रोह्नदे खा बंदा ते सुट्टै अगड़े बाकी फ्ही ओह्दा खर्चा बड़ा पेई जंदा दुए आह्ले दा फ्ही धोने आह्ले लाओ फ्ही ओह् भज्जी जान ते फ्ही ओह्दा खर्चा बक्खरा हां हां सारा किश रक्खे दा अस निक्के बाउल हैन ते चम्मच बी हैन ओ नैपकिन होंदे ओह् बी हैन प्लेटां बी हैन जे तुसें चाहिदा सारा अज्जकल सारे डिस्पोजल चले दे फोर्क फुर्क बी चले दा तुस शाम्मी लेई जाओ मैं ना तुसें ज्यादा मतलब थुआढ़े घर ब्याह् ऐ ते तुसें ज्यादा ज्यादा गै लोड़दा होना फ्ही कोई गल्ल नी मैं इत्थे मैं गोदाम च रक्खे दे रखाए दा सारा समान तुस मिगी सनाऊड़ो केह् केह् चाहिदा ते आऊं हट्टिया भजाउड़गा ओ ते तुस आयो शाम्मी लेई जायो फ्ही हां इ'यां करी लाओ अपने सा अपने स्हाब कन्नै तुसें इ'य्यां कन्नै भेजू ना ना द दो दो पीस ते तुस करूड़ेओ पेमैंट ते आऊं भजाउड़गा थोआड़ा घर ते मिगी सेही ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही भेजूड़गा तुसें तुस टैंशन नी लैयो ठीक ऐ हैल्लो